हम बचपन में एक खेल था सुगुआ पटर जब बारिश के दिनों में ज़्यादा खेला जाता था और उसमें मतलब जैसे कि चार गोले चार खाने बने रहते थे चार खाने में से मतलब एक खाने में मतलब सब लोग को इकट्ठा होना पड़ता था मतलब अगर एक खाने मतलब और जितने लोग उस गोल में रहेंगे उतने लोग इस लोग में भी रहते थे चार ख तो मतलब चारों खाने में मतलब चारों खाने के लोग एक खाने में इकट्ठा होना रहता था और इकट्ठा होने के लिए जैसे और फिर जैसे बीच में रास्ता था रहता था रास्ते में से जैसे चारों खाने में जाने के लिए चार कोने होते थे तो मतलब बीच में से जाने के लिए रास्ता एक जोड़ जैसे रास्ते में अगर जैसे उस उनको छू दिए तो आउट हो जाते थे वह खेल बहुत ही अच्छा लगता था और इसके बाद सबसे फेवरेट हमारा खेल कबड्डी कबड्डी हमारा सबसे फेवरेट खेल था कबड्डी फिर इसके बाद कबड्डी में भी वैसे ही जित वही जितने पार्ट इ ए में रहेंगे उतने पार्ट बी में भी रहेंगे और उसको भी जैसे कि पाला रहता है पाला लकीर रहती है मतलब लकीर वही छू कर फिर लकीर से मतलब जाना पड़ता था और एक वाक लाइन होती थी उसके बीच में वाक लाइन छू कर उधर से आना पड़ता था अगर जैसे वाक लाइन डगर जैसे कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कहते हुए आप गए और वाक लाइन न छुए वैसे भी चले आए तो भी समझ ले समझ लो मर जाथे थे अगर वाट लाइन छुए और अगर किसी को छू भी दिए तो इसको छू कर आए आओगे फिर वह मर जाता था और क्रिकेट भी खेल बहुत ही अच्छा खेल है क्रिकेट भी खेलने में हमारी रुचि बहुत बढ़िया थी क्रिकेट भी हम खेला करते थे अपने बचपन के दिन में हम मुम्बई में पड़े थे और मुम्बई में ही छोटे छोटे ग्राउंड होते हैं वहाँ पर बहुत बड़े ग्राउंड नहीं होते हैं छोटे छोटे ग्राउंडे ग्राउंडों प्रेटिस अभ्यास यही सब करते थे हमारे यहाँ एक होम गार्ड का मैदान था उसमें बच्चे लोग क्रिकेट खेलने जाते थे और कभी कभार तो ऐसा भी होता था जैसे कि वहाँ पर खेलने के लिए मना करते थे लेकिन फिर भी वे लोग खेलते हुए अगर पकड़ लेते थे तो दंड बैठक भी हम लोग से करवाते थे बस यही है बचपन का क्रिकेट